हैलो नमस्ते जनाब केह् हाल चाल ऐ में प्रापर्टी डीलर बोल्ला ना सर तुस आक्खा दे हे ना ओह् जगह् लैनी ऐ ऐहें ते प्लाट लैना एह् अपने अंकुश होर प्रापर्टी डीलर होर ऐं में बस बधिया बधिया तुस सनाओ सारे ठीक ठाक तुस सनाओ तुसें आखेआ हा कि जगह लैनी ऐ ते मेरे कोल जगह् प्लाट पूरा पेदा ऐ ते तुस नेईं उ'ऐ आक्खा ना अ'ऊं केह् रेट तुस रेट शेट तुसें ई पता गै भी तुसें किन्ना दा प्लाट लैना नेईं थुआड़ी गल्ल स्हेई ऐ कोई निं में करना उं'दे कन्नै तुस सनाओ पैह्लें नंबर किन्नी किन्नी मरले चाहिदी तुसें जेकर अस उन्नी गै रक्खूनेआं थुआढ़े आस्तै क्योंकि इत्थै बंदे बड़े आई दे न गाह्की जी हांजी अच्छा डेढ कनाल तक्कर ना ठीक ऐ कोई निं तां में नां इक प्लाट लेदा कोई पंज कनाली दा ते ओह् ओह्दे चा थुआढ़े आस्तै डेढ कनाल रक्खी ओड़नेआं बिल्कुल फ्रंट ऐ ओह् इत्थै माड़ै मोड़ अपने बिल्कुल फ्रंट ऐ बिल्कुल हां फ्रंट ऐ ते उत्थै गड्डी बी मतलब तुस डम्पर बड्डा लेहाओ मतलब जेह्की बड्डी गड्डी बड्डी लेहाओ अंदरै की के रोड़ बी जेह्ड़ा ऐ ओह् कोई बीह् फुट चैड़ा ऐ बाई फुट हां ते इ'यै ऐ कि ओह् जगह् इ'यां रेट थोह्ड़ा जैदा लग्गना इस टाईम तुसें ई पता ऐ मैह्ंगाई होई दी इसलै जनाब कोई पंज सत्त सौ पंज सत्त रपेऽ मतलब जगह् जगह् स्हाब ऐ एह् जेह्ड़ी जगह् लैनी तुसें सत्त लक्ख रपेऽ मरला लग्गनी हंजी बिल्कुल फ्रंट देना तुसें ई में जेह्की बाकी बचग में पिछली साईड बाड़ रक्खी लैह्गा बेचने आस्तै पर तुसें ई फ्रंट देना

कोई निं तुस ना कल्ल आओ मेरे नै मिलो कन्नै हां कन्नै तुस मिगी सवेरै मिलो आएयै ते कन्नै दिक्खी आओ प्लाट थुआढ़ी पसंद बी औना चाहिदा ना ठीक ऐ ठीक ऐ उ'ने ईं भेजी ओड़ेओ तुस सवेरे ठीक ऐ ठीक ऐ तुस सवेरे भेज्जो उ'नें ई ठीक ऐ में मिलने आं अस चलो ठीक ऐ शुक्रिया सर